अॼु जे दुनिया में सिंधी अने सिंधी भाषा खे ॾाढो ई ख़तमु घटि महत्व था ॾिनो छो करे सिंधी घटिजी विया आहिनि हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जे करे धार धार थी विया आहिनि पर सिंधी भाषा केर केर ॼाणे थो केर लिखणु बोलणु ॼाणे थो केर त ख़ाली सिर्फ़ु ॻाल्हाइण ई ॼाणे थो पर पहिरियां पाणि सिंधी भाषा हमेशह अमर ई रहे सिंधी असांजी ॿोली मिठिड़ी असांजी ॿोली सिंधी भाषा खे हरियाणा साइड राजस्थान साइड उते त सभु समुझी कोन था सघनि उते त सभु मराठी था ॻाल्हाइनि उते त ॿीं ज भाषा ॻाल्हाइनि हुन जी भाषा पाणि नथा समुझी सघूं अने पंहिंजी भाषा उहा नथा समुझी सघनि इअं ई आहे सिंधियुनि जी सभिनी खां वॾी तकलीफ़ अने पाण जो हिते जो सिंधी था ॻाल्हायूं त केर लिखी नथो सघे की समुझी नथो सघे अॼु जा ॿार पढ़नि था गुजराती न अंग्रेजी स्कूलुनि में पोइ हिननि खे करे ॾाढी तकलीफ़ थी पिए सिंधी असां गुजराती था पढ़नि त अंग्रेजी नथा ॻाल्हाए सघनि जंहिं अंग्रेजी ॻाल्हाइनि त गुजराती नथा पर असांजी सिंधी ॿोली त हमेशह अमर ई रहे सिंधी सभिनी खे ॿारनि खे सेखारिजे सिंधी भाषा मिठिड़ी भाषा आहे सिंधी भाषा अचिणी घु घुरिजे